देखू हमर गामक इस्कूलमे नीक शौचालय भी यऽ पीबयक पानी भी नीक यऽ किताब आ डेस्क बेन्च जे छै आ भोजनक व्यवस्था जे छै ईसभ बहुत नीक यऽ हम ई बात बतेलहुँ अहाँके पहिलहुँ की हमरा गामक हमरा जिलाकऽ हमर गामक जे नेतागण यऽ हमर गामक मुखिआ सरपञ्च आओर वार्ड पार्षद वार्ड मेम्बरसभ जे छलखिन सभ बहुत ईमानदार आओर बहुत बढ़िआँ लो लोक लोकनिक भेलखिन से ओसभ बहुत बढ़िआँ जेना काम करऽ रहलखिन यऽ भ्रष्टाचार मुक्त जिला छनि हमर से हमर गाँव विकासके सीढ़ी पर चढ़ल जै रहल छनि हिनकर कृपासँ आओर हम ई जिलाके ई हमर जिलाके हमर गामक आदमीसभ जे जकरा चुनलखिन यऽ बहुत बढ़िआँ आदमीसभके चुनलखिन यऽ आओर हुनिसभ बहुत बढ़िआँ जेना काम करि रहलखिन यऽ हमर गामक इस्कूल शौचालय भोजनक व्यवस्था जे बच्चा सभके बौआसभके देल जाइत छनि छलनि बहुत बढ़िआँ व्यवस्था छनि कोनो दिक्कत नहि छनि हमर गामकमे गामक इस्कूलमे आओर जे भी कहि सकैत छियै